हॅलो आं भाजेच्या शॉपार लागला आं म्हाका न्हय डॉक्टरान न्हय हेल्दी डायट घे म्हणटला सो हांव खंयची भाजी प्रिफर करूं हय हय म्हणल्यार ब्रोकली ती हेल्दी आसता म्हणल्यार ब्रोकली मातशी रेट मातसो चड न्हय हय ब्रोकलीची रेट कितें तुमची आवय इतली म्हारग आं चारशीं रुपया म्हणल्यार तुमचे कितें हॉर्टीकलचर न्हय न्हय तुमचे प्रायवेट प्रायवेट आं सो चारशीं रुपया म्हणल्यार चड म्हारग न्हय आनी तुमचें पालक भाजी बी दवरनात आं म्हणल्यार चारशीं रुपया म्हणल्यार चड म्हारग हॉलसेलान आं हॉलसेल रेट न्हय तुमची ओके आनी एकदम चड चड जर हांव जर चड कोन्टीटीन घेतां जाल्यार तुमी कितें डिसकावंट बी दितात आं हय लाश्ट लाश्ट मन्त मातशी कमी आशिल्ली न्हय रेट आतां एकदम चारशीं जाली आं पावसाक लागून आं ओके आनी पालक भाजी बी

आं आं आतां म्हाका ब्रोकोली म्हाका एक कील धाडटा न्हय तुमी सेल्फ सरवीस बी दितात ना म्हणजे घरा हाडून दितात न्हय आं आं बरें हेंच म्हाका एक किला म्हाका एक किल ब्रोकोली हाडून दियात आं ओके ओके आं थेंक यू